सूरत जिले में हीअं त कई खेल या मनोरंजक गतिविधि लोकप्रिय आहिनि जीअं की संजीव कुमार ऑडिटोरियम में कल्चर्ल गेम्स हर सालु अ आयोजित किया वेंदा आहिनि